ہر کھیل میں کوئی ایک ایک ایسا انسان ضرور ہوتا ہے جو کہ اس کھیل میں کافی زیادہ کافی مطلب ٹرینڈ ہوتا ہے اسے ہم کوچ کہتے ہیں ہر کھیل کا ایک کوچ ہوتا ہے جو کہ ہمارے کھلاڑیوں کو ٹرینڈ کرتا ہے انہیں صحیح غلط صحیح غلط کی جانکاری دیتا ہے صحیح غلط میں فرق بتاتا ہے کہ کیا کرنا ہے کیسے کھیلنا ہے سب کچھ وہی سکھاتا ہے ہمیں اور کھلاڑیوں کی بہتری کے لیے بھی وہ کافی زیادہ محنت کرتا ہے اگر کوچ نہیں ہوگا تو کھلاڑیوں کو کون بتائے گا کہ ہاں ہمیں ایسے کھیلنا ہے یہ یہ ایسے ہمارا فاؤل ہو جائے گا یہ ایسے ہمارا گول نہیں ہوگا یا ایسے چھکا ہوگا ایسے کھیلنا ہے ایسے جیتیں گے ایسے ہمیں دقتیں ہوں گی یہ سب ہمارا کوچ ہی بتاتا ہے تو کھلاڑیوں کی کامیابی میں کوچ کا ایک بہت ہی بڑا ہاتھ ہوتا ہے کہ جتنا جتنا اچھا کوچ ہمیں ملے گا اتنا اچھا کھلاڑی ہمارا پرفوم کرے گا کھیل میں اور ہر ایک کو ہر ایک کھیل کا ایک کوچ ضرور ہوتا ہے جیسے کہ فٹبال کا کوچ ہو گیا کرکٹ کا کوچ ہو گیا جو کہ کھلاڑیوں کو ٹرینڈ کرتا ہے اور کھلاڑیوں کے لیے کافی مطلب جتنا کھلاڑی محنت کرتا ہے اس سے زیادہ اس کا کوچ اس کے اوپر محنت کرتا ہے تاکہ وہ آگے نکلے آگے بہتری کے لیے اس کے کوچ محنت کرتا ہے